जी मैंने यात्री बस से यात्रा करी है अगर जैसे मैं सरकारी बस की बात करूँ तो उसमें इतनी ज़्यादा सुविधाएँ नहीं होती हैं जैसे साफ़ सफ़ाई या गंदगी की बात कर लो तो गंदगी बहुत ज़्यादा होती है सरकारी बसों में जो चलती है और हाँ मैं यात्रा करने के लिए बस का जो है वह करती हूँ वो बस में जाती हूँ और जो प्राइवेट जो निजी बस होती है उसमें साफ़ सफ़ाई और स्वच्छता होती है काफ़ी प्रकार की सुविधाएँ होती है जैसे पानी की बॉटल या आपको चादर तकिये यह सभी प्रकार की कोई जैसे लम्बा सफ़र होता है तो वहाँ पर आपको यह सभी प्रकार की जो सुविधाएँ है उसमें मिलती हैं